हलो क्या आप से बोल रहीं हैं मैम मैम आपके इस्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है मैम बच्चे का नाम है सलीम सलीम मैम वो क्या हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे तो मुझे चार दिन की छुट्टी चाहिए थी मैम वो क्या हमारा जाना तो बहुत ज़रूरी है पूरी फ़ैमली जा रही क्यूँकि बहुत ज़रूरी काम आ गया है हमें वहाँ पे जो हमारे मकान थे ना वो गिरवी थे वो बिकने लगे हैं तो हमें बचाना है उसे मैम वो क्या मैम वो क्या है बच्चे के नाम में ही ज़मीन है और उसके साथ साथ हम दोनों के भी साइन लगेंगे माँ के भी लगेंगे और मेरे भी लगेंगे तो उसका जाना बहुत ज़रूरी है जी मैम जी मैम जी